हांव एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर न्हू पूण म्हाका अशें दिसता की फोटोग्रॅफी हे वावरांत खूब पयसो आसा जायते लोक आज काल फोटोग्राफी करता आनी जायतो पयसोय जोडटा आजकाल बरो फोटोग्राफर कमींतल्या कमी तीस ते चाळीस हजार एक फंक्शनाचें जोडटा सो म्हाका दिसता कोणूय जरी फोटोग्रॅफरांत आपणाचें करियर कोरपाक सोदता जाल्यार ताणें बिंदास जावन फुडें सरचें कारण आतां फोटोग्रॅफराचें खुबूच डिमांड आसा